हम जे छै ऑनलाइन माध्यमसँ भुगतान केने छियै आ करितो छी ई आइके डिजिटल जुगमे ऑनलाइन भुगतान लोककेँ बहुत सहूलियत दए देल छै दोसर बात की ऑनलाइन भुगतान होइत छै कएलासँ कि अहाँकऽ पास अगर जिमामे पैसा नहि छै टाका नहि छै तऽ अहाँ ऑनलाइन भुगतान कए सकैत छी तऽ ऑनलाइन भुगतानके खातिर अहाँकेँ पास स्मार्टफोन होए कऽ चाही बैंकमे खाता होएके चाही ओकर बाद अपन अहाँ गूगल पे फोन पे भीम पे पेटीएम जे भी एप्लीकेशनके थ्रू अहाँ ऑनलाइन पेमेन्ट करू ई अहाँ कऽ ऊपर छी कि अहाँ कोन एप्लीकेशन यूज करैत छियै दोसर बात की ऑनलाइन भुगतानसँ होइत छै कि एक समयमे सुरक्षित लेनदेन भी भेल आ दोसर बात की पैसोके रिस्क कम रहै छै पॉकेटमे गिर जेतै खोय जेतै भींग जेतै अपन ऑनलाइन खाता पऽ रहै छै आओर ऑनलाइन भुगतान करू आओर सहूलियत भए गेलै आइके डिजिटल जुगमे ऑनलाइन खातासँ पेमेन्ट करनाय केनाय छै बहुत तरहकेँ लेनदेनमे भी छै कतहुँ भेजना छै कतहुँ कतहुँके खाता पर पैसा भेजना छै तऽ ऑनलाइन भुगतानके थ्रू भी अहाँ कतहुँके बैंक खातामे पैसा भेज सकैत छी कतहुंँ समान किनलियैए ओकरो भुगतान छै ओकरो भुगतान कए सकैत छी इहए सब छै ऑनलाइन भुगतानके लाभ आ खास बात यऽ कि जेना गूगल पे लए छियै तऽ गूगल पे सबमे एकटा मशीनो आबऽ लागल छै आइकाल्हि तऽ जे व्यापारी वर्गके लोग छै तऽ ओ अगर ऑनलाइन भुगतान सुविधा लए छै तऽ ओकरा एकटा क्यू आर कोड भेटै छै ओ क्यू आर कोड मशीनमे लगल रहैत छै आ दोसर की जेना कियो ग्राहक किछु समान लेलकै तऽ ओकर जे जे भी राशि जे भी भुगतान करलकैए तऽ स्पीकरके तहत बाजै छै कि आपके खातेमे इतना रूपआ राशि प्राप्त हुए तऽ ओ भी छै एकटा सुविधाके बार बार मोबाइल देखैत से बढ़िआँ छै कि एकटा स्पीकर बाजि देलकौ बाजि देलकै आ दोसर बात की आसानी पूर्वक लोक सुनि लै छै कि हँ एतेक राशि प्राप्त भए गेल तऽ इहए छै ऑनलाइन भुगतानके सुविधा लाभ